असांजे सूरत गुजरात में जीअं की फेस्टिवल फूफ खेलमा कुंभ उन सभिनि में बि ज़ादातर जीअं की खीरमा कुंभ में बि नंढा ॿार कॉलेज जा ॿार हुननि खे पाटीसपेट कराईंदा आहिनि ऐं ॿियूं ॿियूं गेमूं रमाईंदा आहिनि जीअं की क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल अने इहे सभु रमाए करे इन में पाटीसपेट कराईंदा आहिनि नवरात्रीअ में बि ॾाढो मस्तु हूंदो आहे नव ॾींहं अलॻ अलॻ सभु जॻह ते डॉम वॾा वॾा सभु ॻाइणु ईंदा आहिनि ऐं उन सभिनि में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पास हूंदा आहिनि जीअं हुन में अलॻि अलॻि ग्रुप में रमण जे लाइ नव ई ॾींहं हूंदा आहिनि पोइ नंबर्स बि ॾींदा आहिनि हिकदमु हीअं मस्तु गणपति जो बि ॾाढो थींदो आहे उहो बि यारहं ॾी रखिजंदो आहे उहे बि विशाल विशाल ॾाढा गणपति ॾाढा मतिलबु गणपति त महीनो पहिरियों खां ई सभु तयारियूं चलंदियूं आहिनि जीअं नवरात्रे जी बि हलंदी आहे तीअं हिन गणपतिअ जी बि हलंदी आहे पहिरियों गणपति लॻंदा आहिनि पोइ नवरात्री पोइ दीवाली अना सूरत में हीअं लॻंदो आहे की छह महिननि खां त महिनो ई मेलो ई लॻियलु पियो आहे पोइ वेकेशन में मेलो बि लॻंदो आहे अहिड़ो सभ बि हूंदो आहे उन सभ में बि सभु गेम्स वग़ैरह हूंदा आहिनि ज़ादातर ऐं नव गणपतिअ में बि सब ज़ादातर सभिनि हंधि अलॻि अलॻि ॾिसणु वेंदा आहिनि सभु ॾाढो सुठो ई लॻंदो आहे